हेल्ल' अ नोंथाङा साहा बागाननि मालिकमोन ना क'क्राझारनि अ दायो बे साफाटनि दामा बेसेबां सोलिगासिनो दं एक्स' थाखासो गोलैनानै दंना अह ओमफ्राय एसे दिसकाउन्टफोर मोनगोन नामा गोबां लायोबा साहपाटआ औ नांगौ जादोंमोन माने ओरै न'आवहाय एसे प्र'ग्राम दंमोन नालाय सासे फंबायनि हाबा दङ आरो बेवहाय गोबां एसे साह फुदुंनानै लोंहोनो नांगौ रायजोफोरखौहाय बेनिखायनो नोंथांनाव सोंहरनाय जादोंमोनआरो साह बागान दं नालाय नोंना बेखायनो के जि या दस के जि सो नांगोन आंनोहाय औ दस बिस थाखासो अ बेनिफ्राय खमायनो हाला आरो

बिस थाखासो खमायबा जाया जायोथ' फैगौ मासनि पास टारिखसोआव लायगोन आङो औ इसे दंबावो आरोखि औ

मोनगोन ना बेखायनो सिगां सोंहरखाना दोनबाय आरो ओ दे ओ दे होनब्लाना दे होनबा औ औ दे दे औ दे